औ खुलुमबाय खुलुमबाय

ओमफाय औ औ औ औ ओरैनो बिसिबां बिघा गायगोन नोंलाय फास बिघा अ चित्र चित्रबिरि गायगोन आरो ना

औ औ औ बेखौ मानि बे आबादाथ' गोजां बोथोरावसो जायो बे आबादनि थाखाय नोङो दुब्लिखौ मोजां रोखोम हाग्राफोर दं नामा दुब्लियावलाय हाग्राफोरखौ मोजाङै साफा खालाम होनांगोन लोगोसे ए साफा खालामनानै हाग्राखौ सन्नानै साफा खालामनांगोन मानि हाग्रा सननांगोन सनगोरनांगोन गिबियाव सननानै बेनि उनाव हाग्राखौ गारखाङोब्ला हालौनांगोन आरो हालौनानै हालौनानै मोजां रोखोम हाग्राफोरखौ गारजोबदो ओमफ्राय आलि आलि खालामनांगोन लाइन लाइन गोलावै ओमफ्राय गेजेरजों माबा आलिया गिदिर गिदिर आलि बानाय नांगोनदे आलिया गिदिर गिदिर गिदिर आलि आरो बिदिनो एक मिटारसे जानाय आलि गुवारा एक मिटारसे आलि जानाय गुवारै खोनांगोन आरो ओमफ्राय बेखौ नोङो बारा गोजौ होनांला ओरैनो एक पुटसे एक पुटसे गोजौ गुवारा एक मिटार बेनि उनाव नोङो आलिखौ थि खालामगोरदो ओमफ्राय फुलियाथ' जोङो चिलंयावसो लायो फुलिखौ ओरै जोंनियावथ' मोनला बायनो नागिरा नालाय फुलिखौ नोङो बिदिनो जिबा रां नैजि रांयाव मोनो आरो कवालिटि नायनानै बेखौ नोङो लाय ओरैनो नोंनि पास बिघा हायाव दजौथासो फुलि जखा जागोन आरो द' द'जौथासो जखानि फुलि जागोन बेखौ दाना नों लायनानै ओरैबायदि खालामनांगोन बे आलियाव जोङो एसे एसे हासार होनानै नोङो हासार होनानै मोजां रोखोम गायनांगोन आरो लाइन बाइ लाइन लाइन बाइ लाइन बिनि दिसटेन्सया जाहैबाय दुइ पुट दुइ पुट खुरि दिसटेन्स नानै गायलांनांगोन गायखांनानै गायखांनानै जोङो बिनि साजों बोनो हायो गायनायनि सिगांबो जोङो प्लाष्टिखौ बनानै लागोरनो हायो आरो प्लाष्टिक बायनांगौ प्लाष्टिक औ औ औ आथसा जायो जायो औ जायो औ औ औ दे दे